पेंटिंग बनाने के लिए जैसे जैसे कि हम जैसी पेंटिंग बनाएँगे वैसा उतना समय लगता है अगर हम छोटी पेंटिंग बनाएँगे जैसे फूल वगैरह के पौधा बनाएँगे तो उसमें कम समय लगता है वह छोटे पौधे होते हैं उसे पेंट करने में बनाने में कम समय लगता है और उसमें कलर भी थोड़ा कम लगता है इसलिए वह जल्दी तैयार हो जाता है और वह वह छोटा होता है इसलिए हमें बनाने में भी अच्छा लगता है और आसानी होती है इसलिए हम उसे जल्दी बना करके तैयार कर लेते हैं और जैसे कि अगर हम बड़े पौधों को बनाएँगे जैसे कोई वृक्ष आम का पेड़ या किसी भी फल का पेड़ बनाएँगे और फूल पत्ती सहित उसमें सब कुछ बनाना होता है तो उसमें हमें ज़्यादा समय लगता है और उसमें कलर भी ज़्यादा लगते हैं और इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगता है एक बार ऐसे ही हम पेंटिंग बना रहे थे एक ब्रिज का पेंटिंग बना रहे थे तो हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है वह आकर के पूरी पेंटिंग हमारी खराब कर दिया तो वह पेंटिंग पूरी हमारी खराब हो गई तो मैंने सोचा अब क्या करें तो उसके लिए मैंने फिर से एक पेंटिंग बनाने वाला वह लिया चार्ट और उसमें फिर से पूरा उसको पेंसिल से बनाया और फिर पेंटिंग करना स्टार्ट किया तो उसमें बहुत सारे कलर और ब्रश व्रश सब कुछ लगता है तो हमारे पास ब्रश भी नहीं था तो हमने ब्रश लिया दो दिन ऐसे ही उसमें लग गए इसलिए तो हमने उसे बनाना शुरू किया उसे पेंट किया तो उसमें अनेक सारी पत्तियाँ फल बनाने होते हैं तो उसे बनाने में हमें पूरा तीन दिन लगा तीन दिन में हमने उसे तैयार किया तो इसके लिए जैसे कि हम जैसी पेंटिंग बनाएँगे वैसा ही हमें समय लगता है बड़ी पेंटिंग में ज़्यादा समय लगता है और छोटी पेंटिंग में कम समय लगता है तो हमारे पास छोटी पेंटिंग बनाने के लिए कम समय लगता है और वह हमें बनाने में भी ज़्यादा सरलता होती है और बड़ी पेंटिंग बनाने में ज़्यादा समय लगता है और हमें बनाते बनाते ऊब भी आ जाती है इसलिए इसलिए उसमें ज़्यादा समय लगता हैं